तो बचपन से ही मुझे नृत्य करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था मुझे उसके अंदर इतनी रुचि थी कि बस मैं डांस में ही मेरा सारा ध्यान रहता था और जब भी हमारे घर में कोई शादी होती थी कोई फंक्शन होता था कोई भी एक तरह का कुछ भी होता था डांस वाला तो मैं ज़रूर उसके अंदर डांस करती थी और साथ ही साथ मेरा डांस सब को बहुत ही पसंद आता था ज़्यादातर हम सारे कज़न्स मिल कर हम सारे भाई बहन मिल कर एक ग्रुप के अंदर डांस करते थे और उसके अंदर कुछ स्टेप्स मेरे भाई बहन बता देते कुछ स्टेप्स मैं बताती थी ऐसी कर के हम प्रतियोगिता करते थे और फिर क्या करते थे और रही बात प्रतियोगिता की तो हाँ मैंने ज़रूर भाग लिया है मैंने क़रीबन नौ से दस बार प्रतियोगिता में भाग लिया है और हर बार मैं फ़र्स्ट प्राइज़ ले कर जीती हूँ क्योंकि मैं हर बार ही अच्छे से तैयारी कर के जाती हूँ अच्छी तैयारी करती हूँ ख़ुद की भी और अपने ग्रुप वालों की भी तो एक नृत्य था जिस का नाम है भवाई जो कि राजस्थान में पफ़ोम होता है तो मैंने वो पफ़ोम किया था हम क़रीबन आठ लोग थे उसके अंदर और उसके अंदर क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती है उन्हें जो लहंगा सूट होता है जो राजस्थान की फ़ेमस जो ड्रेस है वो पहन कर और अपने सर के ऊपर एक बड़ा सा कलश रख के और उसके अंदर आग लगा के हमें नृत्य पफ़ोम करना रहता था और हमें काफ़ी सुंदर डांस करना रहता था और उसके अंदर हम ने साथ में उसके अंदर नोट उठाया था हम ने परात पे डांस किए थे तो ये जो दो तीन चीज़ें है ये जो सारे करतब हैं जैसे कि ग्लास नोट उठाना मुंह से ग्लास के अंदर रखा हुआ परात पे डांस करना तो ये सारे एक तरह से इनके पार्ट है जो करतब्ज़ हैं तो वो हम ने ज़रूर पफ़ोम किए थे और मैं यही चाहूँगी कि मैं आगे भी ऐसे ही इन चीज़ों में भाग लेती रहूँ और मुझे इन सब में वैसे काफ़ी रुचि है